میرا پسندیدہ میگزین بلاک داون ہے مجھے داون اس لیے پسند ہے کیونکہ یہ ایک مکمل اور معتبر ذریعہ علم ہے اس میں نہ صرف قومی اور بین الاقوامی خبریں ہوتی ہیں بلکہ مختلف ٹاپکس پر تفصیلی مقالے بھی شامل ہوتے ہیں داون کا ایڈیٹوریئل سیکشن بہترین ہے جو کہ کرنٹ افیئر اور پولیٹیکل اینالائیسس کا ایک کومپریہنسب نظر دیا جاتا ہے داون کی ہوتی ہے جو کہ مجھے دوسرے سورسیس کے مقابلے میں زیادہ اوتھینٹک لگتی ہے یہ اخبار ہر سیکشن میں تفصیل اور گہرائی سے بات کرتا ہے چاہے وہ پولیٹک ہو اکنومکس ہو اسپورٹ ہو یا کلچر ان کے آرٹیکلس امفورمیٹو اور تھوٹس پرووکنگ ہوتے ہیں جو کہ میری نولج کو بروڈن یعنی کہ بڑا بڑھاتے ہیں اور مجھے سوچنے پر مجبور کرتے ہیں آج کل بلاگ بھی پوپلر ہے یعنی فیمس ہے اور داون کے بلوگ سیکشن بھی کافی اچھے اور اپڈیٹڈ ہوتے ہیں مجھے داون اس لیے بھی پسند ہے کیونکہ یہ انگلش اور اردو دونوں زبانوں میں دستیاب ہے جو کہ اسے زیادہ اچھا اور بہترین بناتا ہے ان سب وجہوں کی بنا پر داون میری پسندیدہ پبلیکیشن ہے جو مجھے ہمیشہ اپڈیٹڈ رکھتی ہے